साह्ड़ी इक लेई में बजारा दा पर ओह्दा ओह् इ'यां बड़ी पसंद ही इ'यां दिक्खने सुनने ई बड़ी शैल पर कपड़ा है निं शैल निकलेआ नुहाड़ा रंग बी उड्डी गेआ साह्ड़ी दा मेरी साह्ड़ी बेकार होई गेई